ہیلو ہیلو سر گڈ آفٹر نون سر سر میں محمد عتیق بول رہا ہوں سر آپ اویو جو ٹریولس سے بول رہے ہیں سر سر آپ کا گڈ نیم کیا ہوگا سر عفان احمد جی سر سر میں جو ہے ہماچل شہر میں جانا چاہتا ہوں سر اپنی فیملی کے ساتھ جی سر تو کوئی ایسا پیکیج وغیرہ ہے جو مطلب کہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے ہلکہ پڑ جائے سر جی جی سر تقریباََ نو دس لوگ ہوں گے سر جی سر جی سر یہ آفر میں ہے سر کہ مطلب نارمل فیئر اتنا ہی ہے ویسے نارمل فیئر کتے کا پڑ جاتا ہے سر اچھا اچھا سر تو مطلب کہ جو سروس وغیرہ سر کیسی ہے مطلب یہاں سے کیسے کس بس سے جائیں گے مطلب اے سی والی بسیں رہیں گی سر جی سر جی جی جی جی سر جی اوکے جی جی سر جی سر کتے دِن لگ جائیں سر ویسے کتے دِن لگ جائیں گے مطلب وہاں جانے آنے میں سر جی جی سر اچھا اچھا ایک ہفتے کا پیکیج ہوتا ہے سر تھینک یو سر تھینک یو ٹھیک ہے سر ہم جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں سر ٹھیک ہے سر ٹھیک شُکریہ سر